आं जेब्ला ख्लास सिक्स अर सेबेन मोन बे समनिफ्रायनो आंहा बहुद ओह दामनाय देनाय गिथार दामनाय बा बाइलेण्ड दामनाय आरो गिट खन्नाय बिफोराव बहुद इन्ट्रेस दंमोन नाथाइ उम उम खिसुमान फ्रब्लेमनि थाखै आं ओह जयेन खालामनो हायासै ख्लासफोर लानो हायासै नाथाइ उम जेब्ला आङो ख्लास ओह नाइन मोन्दों बे समाव आं गावनि मोनसे गिथार मोनदों बाबाया गिथार मोनसे बायनानै होदों आंनो आंनि पेरेन्सआ ओमफ्राय बि बे समनिफ्राय आङो गिथार सोलोंबोदों ख्लास लायोमोन सासे थिसारा न'वाव फैनानै आंनि लोगोफोरजोंबो ज' जानानै लोगोफ्रा आंनि न'आवहाय ज' जाफैनानै जोङो ख्लास लायोमोन नाथाइ बे उम थिसारा खिसुमान फ्रब्लेमनि थाखाइ ओह खोनटिनिउ खालामनो हायासै ख्लासखौ स' ओह बेवनो स्टप खालामनाय जाबाय आफ्टार फिउ मान्स ओमफ्राय गोन नाथाइ ओह थेवबो आङो न'आवनो गाव हारसिंनो इउटुबनिफ्राय सोलोंबाय थाबाय इउटुबनिफ्राय सोलोंनानै आङो बिदिनो खाबार्स खालामो गिथार दामनानै इन्सटाग्रामा इन्सटाग्रामाव आपलड खालामो अर पेसबुकफ्राव आपलड खालामो दासिमबो आङो खोनटिनिउ खालामगासिनो दं दायो आङो गिथार दामो आरो खिबर्दबो सोलोङो आब'निफ्राय आरो गिटबो खनो बिदिनो फ्रग्रामफोर जाबाबो आङो फारटिसिपेट खालामोमोन सिकुलफ्रावबो फारटिसिपेट खालामोमोन स्पर्सआवबो खोनसे उम फारटिसिपेट खालामनाय सिंगिं खम्फटिसनावहाय गिथार दामनानै आङो मोनसे हिन्दी गिट खनदोंमोन जेराव आङो फोस फजिसनखौ मोन्नो हादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिदिनो कलेज लाइफ माबायावबो ओह हाइस स्कुलावबो इलिभेन एन थुएल्भ आवबो इट अवास लाइक ओम खोनसे आं दामफेरबाय स' बिनि उनावहाय थिसारफ्रा जेब्लाइबो फ्रग्राम जाबाथाइ गिथार दामनो आंखौनो लेंहरोमोन उम फ्रग्राम जाबानो आंखौ नागिरनाय जायोमोन बिदिनो दामै दामै आं इमफ्रुब जालांगासिनो आरो स्कुलाव बा कलेज लाइफावबो जेब्ला बेसेलार्स खालामदोंमोन बे समावबो दामबोबाय दामबोगासिनो आरो दाबो बहुद आरो गुबुन गुबुन इन्सथ्रुमेन्सफोरखौबो आहा सोलोंनो दायो बहुद इदसा दङ खिन्थु सोलोंगासिनो आरो खिन्थु माखासे ओह फ्रब्लोम्सफोरनि थाखै ख्लासफोर लानाय खनटिनिउ खालामनो हाया हाया जायो थेवबो सोलोंगासिनो आरो सोलोंनायखौ गारा आरो आसा खालामो आङो ओम फिउसारावहाय लोगोफोरजों बिदिनो भिदिअसफोर बानायनानै ओह ससेल मेदिया आवहाय आपलड खालामगोन होन्नानै गोसो दङ एसेनोसै